جس دور میں ہم لوگ جی رہے ہیں بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ثقافتی صدمہ محسوس ہوتا ہے اسپیشلی بینگ اے مسلم اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو یہ اس دور میں بہت زیادہ عام ہیں کہ آپ کی آئیڈینٹیٹی آپ کے نام اور آپ کے داڑھی آپ کے شکل آپ کے حلیے سے آپ کو جج کیا جائے گا اور بہت لوگ ہوتے ہیں جو چیز کو اگنور کرتے ہوئے چل دیتے ہیں لیکن بہت سارے لوگوں کو یہ صدمہ لگتا ہے مجھ کو بھی بہت بڑا لگتا ہے جیسے مان لیجیے اگر ہم لوگ کسی کسی بھی ایسی جگہ پر جا رہے ہیں کسی ٹورسٹ پلیس پر جا رہے ہیں تو اگر آپ پٹھانی سوٹ میں ہیں کرتے پاجامہ میں ہے اور آپ کی داڑھی ہی لمبی ہے تو آپ پہ زیادہ آپ کا چیکنگ زیادہ ہوگی آپ کی اور اس کے علاوہ بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم لوگ کہیں گھومنے جا رہے ہیں تو نماز پڑھ رہے ہیں کہیں پہ پارک میں سائڈ میں بھی تو بھی ہم لوگ کو ایک دوسری نظر سے دیکھا جاتا ہے جس کا مینٹلی ذہنی طور پہ بہت زیادہ اثر پڑتا ہے ہر کسی کے اس کے علاوہ اگر بات کی جائے کہ اس سے ہم لوگوں اپنے آپ کو کیسے سنبھالا جائے تو اگنور کرتے ہوئے چلتے ہیں بہت زیادہ نہیں سوچتے ہیں اور یا تو کئی بار لگتا ہے تو اس کو بس آگے بڑھ جاتے ہیں اس کو سوچ کے اور کئی بار کاؤنٹر بھی کر دیتے ہیں یہاں پہ لگتا ہے کہ کاؤنٹر کرنا چاہیے وہاں پہ کاؤنٹر کر دیتے ہیں ورنہ وہ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں